अॼु मां तव्हां खे ॻ्यारस जे विर्त रखण जी महानता ॿुधाइ रही आहियां ज़बान खे ताक़त न आहे जो एकादशी याने ॻ्यारस जी महिमा वरननि करे सघे जीअं श्रीमद भगवत गीता सभिनी वेदनि ऐं शास्त्रनि में सार आहे तीअं एकादशी बि सभिनी जो विर्तु सार विर्तु आहे जीअं सभिनी नदीनि में गंगा नदी श्रेष्ठ आहे तीअं सभिनी तीर्थनि में पुष्कर राज श्रेष्ठ आहे सभिनी गऊनि में कपलादीन गऊ श्रेष्ठ आहे तीअं सभिनी विर्तनि में एकादशी जो विर्तु श्रेष्ठ आहे एकादशी जो विर्तु पाप रुपी काठिनि जे जलाइण लाइ हिकु क़िस्म जी अग्नी आहे हिन जीव जे उधार जा छह तरीका आहिनि गंगा सनानु गीता पाठ गायत्री पाठ तुलसी सेवा गोबिंद जो भजन ऐं ॻ्यारस सभिनी खां वॾी ॻ्यारस ईंदी आहे कार्तिकनि जे ॾींहनि में हर प्रभोदनि में जेका सभिनी खे रखणु घुरिजे महिने में ॿ एकादशियूं थींदियूं आहिनि हिकु थींदी आहे सहायन रातिनि जी ॿी ईंदी आहे ऊंदाहि रातिनि जी सहायनि रातिनि जी ॻ्यारस खे शुकल पक्ष जी ॻ्यारस चइबो आहे ऐं ऊंदाहि रातिनि जी ॻ्यारस खे कृष्ण पक्ष जी ॻ्यारस चइबो आहे घणो करे नाईं या ॾहीं तारीख़ ते थींदी आहे ऐं कृष्ण पक्ष जी ॻ्यारस घणो करे टेवीह चोवीह तारीख़ ते थींदी आहे एकादशी या ॻ्यारस जो विर्तु सभिनी विर्तनि खां श्रेष्ठ आहे श्री कृष्ण भॻवानु ई वचन चया आहिनि त विर्त रखण सां माण्हू जे मन जो मैल दूर थिए थो उन में कयलु सची प्रार्थना सफ़ल थिए थी पाप नास थियनि था ख़ुद ईश्वर जो साख़्यात दर्शन बि प्रापत थिए थो पंज कर्म इंद्रियूं हथु पेर ज़ुबान गुद्या ऐं पेशाब जी इंद्री ऐं पंज ग्यान इंद्रियूं जेणो अख़ियूं कनि चमड़ी नक कंठ इहे ॾह ऐं यारहों मन इन्हनि सभिनी यारनि खे पंहिंजे वस में रखण खे चइबो आहे ॻ्यारस जिन इहे सभु जीतिया तिनि जगु जीतियो महिने में हिकु या ॿ दफ़ा बुख कढण करे इंसान जी तंदुरुस्ती ठीकु रहंदी आहे अलोकिक दृष्टीअ वारा चवंदा आहिनि त इंसान जो धर्म आहे विर्तु रखणु जंहिं विर्त खे मनीष रखणु चाहे तंहिं में पूरनि विश्वासु प्रेमु अवसि हुजनि घुरिजे जेकॾहिं हीअं न थियो त पोइ विर्त रखण सां पूरो फ़ाइदो न मिली सघंदो एकादशी जो विर्तु तमामु श्रेष्ठ आहे सभिनी खे रखणु घुरिजे